असांजे हिते त वधीक सिम वधीक सभिनि खां वधीक त हलंदी आहे एयरटेल जी उनजो नेटवर्क बि सुठो आहे ऐं नेट बि सुठो आहे सही आहे ऐं हुंअ त हिते घणई कंपनियूं आहिनि वोडाफ़ोन आहे बी एस एन एल आहे जीओ आहे ॿी घणई कंपनियूं आहिनि त सभिनि खां वधीक एयरटेल जी सुठी वधीक सिम हलंदी आहे ऐं उन जो नेटवर्क बि सुठो आहे नेट नेट बि सुठो हलंदो आहे सभु कुझु सुठो ई हलंदो आहे हिननि एयरटेल जो ऐं एयरटेल खां बेस्ट ॿियो कोई आहे ई कोन उनजो सुठो आहे उन हर का शइ सुविधा सुठी आहे ऐं किथे बि कवरेज कमु सम्झो जिते वञूं था सुविधा सुठी मिले थी एअरटेल जहिड़ी नेटवर्क मुश्किल सां कोई ॾे ॾई सघंदो आहे एयरटेल जहिड़ो फ़ास्ट फ़ास्ट बि आहे नेटवर्क उनजो सम्झो फ़ोन बि सुठो इनजो किथे बि कवरेज ॿाहिरि वञणु सम्झु हू त सभु में सिम में रहंदो ई आहे त इन जो मां सम्झां थो की इन एयरटेल जहिड़ो कोई सुठो आहे ई कोन एयरटेल ई वधीक सभिनि खां असांजे हिते वधीक हलंदो आहे और उन उनजी सेवा बि सुठियूं आहिनि सभु कुझु प्रोब्लम कोई कोन्हे हुनजो सभु कुझु सिस्टम सां हले थो सही आहे एयरटेल सभिनि खां बेस्ट आहे एयरटेल जहिड़ी नेटवर्क किथे कोन्हे ऐं सर्विस बि सुठी अथसि ऐं उन जहिड़ी सर्विस केरु न ॾई सघंदो ऐं एयरटेल जो नेटवर्क बि बढ़िया आहे